मछलियों को खिलाने हेतु पौष्टिक चारा हम आट ज़्यादातर आटे को गूंथकर उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर उसको डालते हैं तो उसे वह खाती हैं और पानी को साफ़ स्वच्छ रखते हैं जिससे मछलियाँ अच्छी तरह से रहे गंदा पानी रहे रहने से मछलियाँ अक्सर मर जाया करती हैं

मछलियों को खिलाने है जैसे लाई हुई और मोटा चोकर या आटे की गोली इससे मछलियों को खिलाया जाता है और ज़्यादातर लोग मछलियों को केंचुएँ भी खिलाते हैं लेकिन और बहुत सारी वैसी गोलियाँ आती हैं बनी हुई उसे भी खिलाया जाता है और पानी में समय समय पर दवा भी डाली जाती है और पानी को साफ़ रखा जाता है उस जिससे मछलियाँ अच्छी तरह से रहें और खाने के लिए जैसे कोई मोटा दाना हुआ जैसे मकई का दाना उसको डाल दो वही खा लेती हैं और आटे की लो छोटी छोटी गोली उसे खाती हैं लाई डाल दिया जाता है तो उसे बहुत अच्छी तरह से वह खाती हैं

ऐसे बहुत से पौष्टिक चारा लोग तैयार करते हैं मछलियों को खिलाने के लिए